हॅलो हय हॅलो रितेश तूं खंयचे कॉलेजी वचपाचो हाय सॅकेंड्रीक आं आं हांवें सिटीनाक केल्ले रे पूण पर्संटेज कितले लागत खंय सिटीनाक एडमिशन करपाक सेवेंटी एट आनी थंगा दामोंदराक आं आं तूं किदें घेवपा तर तूं किदें घेवपाचो आं हांव कॉमर्स घेवपाचें आत खबर जे आसा पसंटेज आतां कितली लागता ती कॉमर्साक आठसा सेवेंटी वान न्हू

हय हय एडमिशना गेलेले पूण थंग सेवन्टी वन म्हणटगी घेतना जाली आनी आतां परत घेवपा लागलीं खंय आनी हांव थंगा करतलें एडमिशन तूं खंय करतां सारको दामोंदराक काय सिटीयनाक आं कितें आट्स मरे आं पयता ट्राय करता थंगा मेळटा जाल्या सिटीएना मेळना जाल्यार थंग येतले हय बरून दवरला हांयेन केन्ना आसतलें एडमिशन हय हय जूना आं आं आनी स्टाट बी केन्ना ते सांगले तुमकां हय हय आं बरें म्हाका मागीर सांग आं केन्ना ते सगळे प्रोसेस बरें तर